ہیلو جی بولیے کون

اچھا تو دیکھیے آپ بات کر رہے ہیں میں آئی ٹی میں نے کونسلر میں نے مینیجر ہوں تو آپ بی ٹیک کرے ہوئے ہیں تو آپ کے لیے بہت اچھے چانسیز ہے تلنگانہ میں کیونکہ تلنگانہ میں بہت ساری آئی ٹی کمپنیز ہے جو آج کل فریشرس کو بھی اور ایکسپیریئنس لوگوں کو بھی لے رہی ہے کیا آپ کے پاس کوئی تجربہ ہے آئی ٹی کمپنی میں کام کرنے کا

اچھا ہاں اچھا تو فریشرز ہے یہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ آج کل آئی ٹی کمپنی فریشرز کو بھی بہت چانس دے رہی ہے تلنگانہ میں کئی جگہ آئی ٹی کمپنیز ہے خاص طور پر حیدرآباد میں حیدرآباد میں بھی بہت ساری آئی ٹی کمپنیز ہے جو نئے نئے فریشرز کو خاص طور سے بی ٹیک انجینیئر جو کرے ہوئے ہیں اُن کو اپنے کمپنیز میں لے کر اور اچھی سیلریز دے کر ایک اچھا فیوچر دے رہی ہے آپ کو حیدرآباد میں ٹرائی کرنا چاہئے وہاں کون کون سی کمپنی ہیں وہاں پہ جا کے آپ ٹرائی کرئے آپ فریشر ہیں آپ کو ضرور کوئی اچھی جاب مِل جائےگی